ड्रॉइंग सिखण लाइ मां सभिनि खां पहिरीं त पंहिंजो अभ्यास पेंसिल सां कयो इन्हनि खां मां नंढा वॾा आकृतियूं ठाहींदी हुअमि ऐं वण टिण पहाड़ नदियूं झोपिड़ियूं ठाहे करे धीरे धीरे मां हिकु सुंदर ड्रॉइंग ठाहियलु लॻियमु जंहिंमें गांवनि जा सीन हुआ नदियुनि जा सीन हुआ बरसातनि जा सीन थी विया ईअं सभु ठाहे करे मां हुननि ते कलर कंदी हुअमि हाणे मां धीरे धीरे ऑनलाइन ते पंहिंजा हीअ सभु ड्रॉइंग जा ॾिसंदी आहियां ॾिसी ॾिसी करे सिखंदी आहियां उन खां मूंखे नयूं नयूं टेक्निकुनि जो पतो पवंदो ऐं नईं नईं चित्रकारी करण जो मूंखे इलाही सुठो लॻंदो आहे